बिहारके स्वास्थ्य केन्द्रमे की होइत छै बूझल अइ प्राइवेटमे जाइमे सुविधा छै सरकारीमे जाइमे बहुत दिक्कत अछि किया दिक्कत अछि रस्ता नीक अछि मुदा रस्ता मतलब बहुत नीक अछि जाइमे सुविधा अछि पाइ जकरा छै प्राइवेटोमे चलि जेतै जौँ स्वास्थ्य केन्द्रमे बहुत नीक व्यवस्था छै सरकारीसँ नीक स्वास्थ्य केन्द्रमे ई किया बूझल अछि बहुत सुन्दर खाइन पीन सामान जएह प्राइवेट इस् स्वास्थ्य केन्द्रमे बहुत साफ सुथरा चिक्कन डाक्टरो आब बैसैए वैद्यो बैसैए सभटा चीज एहन अछि प्राइवेटसँ कखनहु कखनहु नीक सरकारिएमे लगैत छै जेनाकि जेनाकि डॉक्टरो आबि जाइए कम दाममे सभसँ नीक सभसँ सुन्दर व्यवस्था कऽ दैत छै जेनाकि अहाँके मधुबनिए हॉस्पिटल अछि एखन चर्चितके विषय कोरोनामे बहुत लोक कोरोनामे बहुत लोक ठीको भऽ गेल बहुत लोक ठीको भऽ गेल एहिने सञ्जोग से जकरा खराबके स्थिति छै तकरे कनि गड़बड़ा जाइत छै आँय मुदा स्वास्थ्यो केन्द्र आब नीक छै बहुत सुन्दर बेजाय ई नहि मुदा फेर प्राइवेट प्राइवेटे भेल सरकारी सरकारिए भेल मुदा आब नीके व्यवस्था छै सभठाम आब ई किया कहबै मतलब प्राइवेटो खराबे छै सरकारियो खराबे छै दुनूके बहुत सुन्दर व्यवहार बहुत सुन्दर छै हँ एकर बाद कहैत छी जे जे डॉक्टर अहाँके कम दाममे ठीक कऽ देत आँय आ प्राइवेटमे इएहमे जायब पाँच हजार या दस हजार जे सुविधा हैत से हैत आँय तैँ ई कहैत छी कममे गरीबके प्राइवे सरकारिएमे ठीक रहैत छै जेनाकि मधुबनी स्वास्थ्य केन्द्र दरभंगा स्वास्थ्य केन्द्र या आओर रङ्ग बिरङ्गके स्वास्थ्य केन्द्र छै एहिमे बहुत सुन्दर व्यवस्था छै हम गेल अपने छलहुँ कोरोनामे अपने हम गेल छलहुँ मुदा हमरा भेल मुदा ठीक भऽ गेलहुँ स्वास्थ्ये केन्द्रमे गेलहुँ बहुत सुन्दर व्यवस्था छलए एहिमे